हाँ मैं चाहूँगी कि महिलाओं के लिए अखबार या रेडियो के और घरेलू महिलाओं के लिए रेडियो और अखबार में विशेष खंड है और महिलाओं को मुद्दे को भी ये कार्यक्रम समर्पित करता है क्योंकि रेडियो व अखबार से हमें देश विदेश से में होने वाली हर एक घटना के बारे में पता चलता है महिलाओं के लिए भी नहीं बल्कि बच्चों के लिए बुड्ढों के लिए सबके लिए ये अच्छा है ताकि हमें घर बैठे पता हो सके कि गदेश विदेश में क्या हो रहा है हमारे राष्ट्र में क्या चल रहा है क्या नई योजना सरकार ने लागू की है ये सब पता चलता है हमें इन्ही से और सरकार ने और भी कई साधन बताएं हैं और अखबार तो मैं रोज़ पढ़ती हूँ और मैं लोगों को भी ये कहती हूँ के आप अखबार पढ़िए ताकि हमें देश में सारी खबरें पता चलें और हम इससे जागृत हो सकें कि क्या बुरा हो रहा है देश में ताकि हम इन सब चीज़ों से बच के रहें और क्या नहीं हो रहा है इसे सब पता चलता है और नई योजना कोई नई कुछ भी नया कुछ आए तो हमें अखबार रेडियो आदि से पता चलता है रेडियो में सभी घटनाओं के बारे में भी आता है के यहाँ पे क्या हुआ है हमारे राष्ट्र के साथ साथ दूसरी जगाओं का भी हमें पता चलता है जैसे विदेशों में क्या नया हुआ है ताकि हम उस नई नीति को अपना सकें और हमारे देस भारत देश जो विकासशील है वो विकसित हो सके जल्द से जल्द इसलिए मैं चाहूँगी की यह अखबार व रेडियो सभी महिलाओं के लिए हो और इससे महिलाओं को भी जागृति मिलती है